दौड़ना चाही ले दौड़ना चाही लेकिन बरसातमे के मौसममे तऽ नहिए ने दौड़ना चाही केना दौड़तै आदमी कीचड़मे नहिए ने दौड़ सकतै आओर ठण्ढा मौसममे की कहै छै सुबह केना धूप निकलै छै तब दौड़ना चाही दौड़नेसे अच्छा होइ छै दौड़ मतलब बच्चो सभकेँ दौड़ना चाही सभ आदमीकेँ दौड़ना चाही सुबहमे सुबह उठि कऽ मतलब दू किलोमीटर दौड़ना चाही दौड़नेसँ स्वस्थ अच्छा रहै छै आओर ठण्ढा मौसममे तऽ ज्यादा ठ धूप उगनेसँ दौड़ना चाही ठण्ढा मौसम जल्दी लोक नहिए ने उइठ सकै छै गर्मी मौसममे बहुत ज्यादा दौड़ना चाही सुबह ओ सुबह उठि कऽ पहिले दौड़ना चाही आओर बरसात मौसममे तऽ की कहै छै कीचड़ रहै छै तऽ आदमी नहि ने दौड़ सकै छै इसी कारण आदमी नहि दौड़े छै बरसात मौसममे तऽ सुबह मौसममे दौड़ सुबह उठि कऽ सुबह सुबह उठना चाही दौड़ना चाही आओर ठण्ढा मौसम किएक तऽ धूप उगनेके बादे ने दौड़ना चाही लेकिन दौड़ना चाही आदमीकेँ सभ दौड़ना चाही दौड़नेसँ अच्छा होइ छै आओर सभ बच्चो सभकेँ दौड़ना चाही सभ आदमीकेँ बूढ़ रहै चाहे उमरदार आदमी रहए सभकेँ दौड़ना चाही बच्चासँ लए कऽ सभकेँ बूढ़ आदमी तकके सुबहमे बुलना चाही टहलना आओर दौड़ना चाही दौड़नेसँ स्वास्थ्य अच्छा रहै छै स्वास्थ्य शरीरमे कोनो हानि नहि होइ छै कोनो बिमारी नहि होइ छै दौड़ना चाही दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै दौड़ लगाना चाही दू किलोमीटर सुबहमे डेली दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबह जल्दी उठना चाही जल्दी उठि कऽ बच्चे सभकेँ उठाए कऽ दौड़नेके लिए बोलना चाही दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै बरसात मौसममे तऽ कीचड़ रहै छै आदमी दौड़ नहि सकै छै ठण्ढा मौसममे तऽ की कहै ठण्ढासँ धूप उगनेके बाद दौड़ै छै दौड़ना तऽ लेकिन सभकेँ चाही